میں نے آج تک کے سب سے مشکل پکوان کی ترکیب بریانی کی ترکیب آزمائی ہے جس میں بریانی بنانے میں میں بریانی بنایا جس میں بہت زیادہ نمک ہو گیا بہت زیادہ مسالے ہو گیے اور پتا نہیں بریانی اچھی نہیں بنی اور میں وہ پکوان کی ترکیب آزمایا اور میں آزمایا اس میں تو میں اس میں پورا طرح سے کھرا نہیں اترا اور بریانی میرے سے صحیح سے نہیں بنی اس لیے مجھے اس سے یہ تجربہ ملا کہ مجھے اس میں مسالے کم ڈالنے چاہیے تھے پیاز کم ڈالنے چاہیے تھے اور جو بریانی کے چاول کم ڈالنے چاہیے تھے اور گوشت کم ڈالنے چاہیے تھے اور جو ہے بریانی میں طرح طرح کے مسالے جو ڈلاتے ہیں وہ بھی مجھے ہلکے کم ڈالنے چاہیے تھے میں زیادہ ڈال دیا تھا اور جس کی وجہ سے بریانی میری خراب ہو گئی تھی تو اس سے میں نے یہ تجربہ کیا کہ بس مصالحے بریانی میں کم ڈالنا ہے